शहर में छोटी छोटी चीज़ छोटी चीज़ घट घटना होती है छोटी छोटी भी घटना होती है तो उसको अख़बार में और मीडिया में मीडिया वाले दिखाते हैं अगर गाँव में कोई घटना होती है तो उनको छुपा लिया जाता है दिखाया नहीं जाता है अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ कम दिखाया जाता है जैसे पुल टूट गया जैसे बाँध टूट गया वहाँ पर ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वहाँ कम बताया जाता है मीडिया वाले कम बताते हैं और अगर शहर में छोटी छोटी भी कोई दुर्घटना होती है तो उनको बड़ा करके दिखाते हैं और गाँव में अगर कोई दुर्घटना होती है अगर कुछ भी होता है तो मीडिया वाले ना जल्दी पहुँचते हैं ना दिखाते हैं वहाँ गाँव का छुपा दिया जाता है अगर होता है कुछ दिखाते हैं कुछ अगर दिखाते तो अगर दिखाते तो वह वहाँ मीडिया वाले गाँव को भी कुछ गाँव को भी कुछ पड़ोस गाँव को भी कुछ सहायता मिलती और वे तो दिखाते नहीं छुपाते हैं अगर शहर में कोई ग़लती छोटी सी भी होती है तो उनको बड़ा करके दिखाते हैं और यहाँ गाँव में यहाँ पर बड़ा भी होता है तो उनको छोटा कर दिया जाता है उनको अनदेखा कर दिया जाता है अगर उनको दिखाया जाए तो गाँव गाँव को भी कुछ सहायता मिलेगी जैसे रोड टूट जाती हैं आदमी गिर गिरते पड़ते रहते हैं बहुत बड़ी खाई है इन सब तरह की जब दुर्घटनाएँ होती है तो वे लोग दिखाते नहीं है इनको छुपा लिया ज़्यादा होता है तो कम दिखाते हैं और शहर में छोटी छोटी भी चीज़ होती है तो उनको बड़ा करके दिखाते हैं न्यूज़ में न्यूज़ में छाप देते हैं और मीडिया वाले बड़ा बड़ा करके वह दिखाते हैं और गाँव में अगर कुछ होता है तो उनको छुपा दिया जाता है उतना दिखाया नहीं जाता है होता है ज़्यादा और कम दिखाते हैं इसी तरह गाँव का गाँव का यह हाल है मीडिया वाले लोग बहुत छुपाते हैं अगर जो जितना हो उतना दिखाते तो गाँव के गाँव का भी आदमी की अगर कोई सहायता मिल जाती तो उसका भी उपकार होता लेकिन यह ऐसा काम करते नहीं है शहर में अगर कोई दुर्घटना है तो उनको दिखाया जाता है गाँव में अगर कोई ज़्यादा होता है तो उनको कम किया जाता है ज़्यादा करके दिखाया नहीं जाता है इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि अगर गाँव में गाँव में भी हो अगर सच्चाई हो तो वे उनको मीडिया वालों को चाहिए कि वे गाँव की पूरी सच्चाई न्यूज़ में दिखाएँ और दिखाएँ पूरा सही सही दिखाएँ जो उनको भी लाभ मिल सके गाँव के लोग को भी लाभ मिल सके ऐसा मीडिया वाले नहीं करते हैं गाँव में जो बड़ा होता है उनको छोटा देते हैं छुपा दिया जाता है शहर में अगर छोटा होता है तो बड़ा कर दिया जाता है बड़ा करके दिखाते है